प्रोग्राम जे बारे में ॿुधायां त मुंहिंजी धीअ हिकु दफ़ो सिंधी डांस स्कूल में कयो हुई उन कॾहिं बि सिंधी डांस कयो न अथईं पर मुंहिंजी धीअ खे चयो की स्कूल में सभ ॿार तरह तरह जा डांस कंदा पर तूं सिंधी डांस करि कंदीअ त अलॻि लॻंदीअं तॾहिं मां उनखे सिंधी डांस सेखारियो उन कीअं हथ पेर सिंधी डांस में कॿा आहिनि उहो बि मां सेखारियोमांसि स्कूल में जेॾीमहिल सिंधी डांस कयईं सभनीनि खे ॾाढो वणियो सभनीनि उथी करे ताली वॼाई मुंहिंजी धीअ जो पहिरियों नंबर आयसि ऐं प्रेज़ेंट बि ॾिननि मुंहिंजी धीअ खे कडहिं बि सिंधी डांस कोन कयो हुअईं पर इहो जेको ट इन सिंधी डांस कयईं उहो मुंहिंजे लाइ ॾाढो यादिगारु रहियो उन डांस खे मां भुलिजी न सघंदसि